بدلتی ہوئی آب و ہوا کے اثرات کی وجہ سے زراعت متاثر ہوتی ہے چند ممکنہ نقصانات شامل ہیں پہلا سیلاب زرعی علاقوں میں سیلاب کی صورت میں فصلوں کی نشو و نما ہو سکتی ہے اور زمین کی بری کی طرف منتقل ہونے سے کھاد کی نکاسی ہو سکتی ہے خشک سالی خشک موسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے فصلوں کو آفت لگے سکتی ہے اور کسانوں کو بھوک سے نمٹنا مشکل ہوتا ہے سخت سردی سرد موسم میں منفی درجۂ حرارت کی وجہ سے پھلوں اور سبزیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور برف باری کی وجہ سے برف کا بھار زمین کو دبا سکتا ہے جو فصلوں کی کاشت کو متاثر کرتا ہے سائیکلون زرعی علاقوں میں سائیکلون کی وجہ سے آندھیوں بارشوں اور سیلاب کا خطرہ ہوتا ہے جو فصلوں کی نقصان پہنچا سکتا ہے